हिन्दी भाषा यह भारत में बोली बोली जाने वाली एक भाषा है और बोली क्या यह लिखी भी जाती है हिन्दी भाषा इसकी एक अलग अपनी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है इसको हिन्दी भाषा के अन्तर्गत बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएँ भी हैं जिसमें कि अवधी है भोजपुरी है यह सब एक अस्थानीय भाषा है मगर हिन्दी एक समग्र भाषा है और भारत में बहुत से राज्यों में हिन्दी बोली जाती है भारतीय जनसँख्या के हिसाब से देखा जाए तो लगभग सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भारत में हिन्दी ही है हिन्दी को भारत की राजभाषा भी कहते हैं इसका उपयोग भारतीय संसद में होता है और भारत के बहुत से लोग हिन्दी को बोलचाल पठन पाठन लेखनी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हालाँकि आज के समय में जब हमें आजादी मिली थी उस समय से ही भारत में धीरे धीरे अँग्रेजी भाषा का प्रचलन बढ़ता गया और जगह जगह पर इन अँग्रेजी माध्यम के इस्कूल खुले हैं जिससे कि बच्चों को शुरू से ही उनकी प्राथमिक शिक्षाएँ ही इंग्लिश माध्यम से ही दी जाने लगीं और और पूरे भारत भर में एक अँग्रेजी एक साइन बोर्ड की तरह हो गई है मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको कहीं जाना है आपको रेलवे एस्टेशन एयरपोर्ट बस अड्डा हर जगह एक अँग्रेजी भाषा है और हिन्दी एक वैकल्पिक भाषा ही बनकर रह गई हालाँकि हिन्दी मातृभाषा है मगर इसका इस्तेमाल एक वैकल्पिक भाषा की तरह ही हुआ और हिन्दी एक क्षेत्रीय भाषा भी है क्योंकि यह भारत के कुछ ही क्षेत्रों में बोली जाती है और भारत के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में मराठी है तमिल है तेलुगू है पंजाबी है उनकी अलग अलग लिपियाँ हैं और उनको अलग अलग माध्यम से भी बोली जाती हैं क्योंकि यह भारत जो देश है इसमें बहुत ही भाषाएँ हैं लगभग कुछ लोग तो वह कहा जाता है कि लोग बहुत सारी भाषाएँ हैं हर राज्य की अपनी एक भाषा है उसमें क्षेत्रीय भाषा और हिन्दी भाषा बहुत ही प्रमुख भाषा है क्योंकि हिन्दी भाषा की जो लिपियाँ हैं यह पुरानी लिपियाँ हैं और इसमें इसके जो ग्रन्थ हैं इसमें जो रचनाएँ हैं जो इसका इतिहास है इसमें जो लिखा गया है वह बहुत पहले से लिखा हुआ है ऐसा नहीं है कि हिन्दी कुछ नई आई है हिन्दी भाषा की मुख्य लिपि देवनागरी है देवनागरी में ही लिखी जाती है हिन्दी भाषा एक मातृभाषा है लोग इसमें बात करते हैं हिन्दी का अपभ्रन्श है हिन्दी को क्षेत्रीय रूप में कहीं कहीं भोजपुरी के माध्यम से बोलते हैं लोग कहीं अवधी बोलते हैं यह सब भी हिन्दी भाषा के ही अंग हैं मगर एक यह क्षेत्रज भाषाएँ हैं और हिन्दी के कारण और जो है कि देश में बहुत सारी भाषाओं को का भी प्रचलन हुआ बहुत सारी भाषाएँ ऐसे निकली हैं दुनियाँ में बहुत सी भाषा है जिनमें कि हिन्दी के शब्दों का भी प्रयोग होता है जैसे कि कुछ भाषाएँ उर्दू में बहुत सारे शब्द हिन्दी से लिए गए हिन्दी में भी कहा जाता है कि इसकी मातृभाषा हिन्दी की भी मातृभाषा को संस्कृत कहा जाता है संस्कृत के बहुत सारे शब्द हिन्दी में लिए गए अँग्रेजी रोमन भाषाओं में भी हिन्दी के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जैसे कि जमिति मदर फ़ादर पिता फ़ादर यह सब चीज़ें जो रोमन में हैं वह भी हिन्दी से ही लिया गया है हिन्दी सँस्कृत सँस्कृत इसकी भी एक मातृभाषा है और से भी हिन्दी चौदह हिन्दी दिवस हमारे भारत में चौदह सितम्बर को मनाया जाता है और भारत की मातृभाषा यहाँ के लोगों की हिन्दी है भारत की राजभाषा हिन्दी है और हिन्दी का प्रयोग हिन होना चाहिए अब तो जो नई यह एजुकेशन पॉलिसी आई है भारत सरकार की इसमें इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को बहुत जोर दिया है इसमें से हिन्दी अब तो कहा गया है कि अब लोगों को बच्चों को शिक्षा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में ही दी जाए जिससे की अब और हिन्दी का प्रचलन बढ़ेगा हालकी ये बदलाव का दौर है जो अगली पीढ़ी है वह जो पढ़ेगी वह हिन्दी में पढ़ेगी और हिन्दी का प्रचलन इससे बढ़ेगा हिन्दी अपने आप में एक सम्पूर्ण भाषा है इसको अपने शब्द इसकी इसके अन्दर में किसी शब्द की कमी है ना अक्षरों की कमी है न वर्तनी की कमी है यह पूरी तरह से सुसज्जित सुव्याकरण भाषा है और यह इस भाषा का इस्तेमाल आप किसी भी का कार्य के लिए कर सकते हैं यह एक पूर्ण भाषा है हिन्दी